नोंनाव दखना आगर गुबै दं नामा बाल ओमफ्राय बेसेबांथो लायो एसेफोर खम जाया

दस्रा दखनाफोरालाय हाबा दंमोन हाय बे हाबायाव आंजों हिनजाव गोदानजों नांगौमोन आगरखौ आगरगुबै अ जोमग्रा आर'नाय औ बेखौनो लायनोसै आं एसे एसे खम लादोमा दुइ हाजारसो लादोमा गांनै नांगोन गांनै ब्लाउसबो नांगौमोन ओमफ्राय सेन्देलफोरबो दङ नामा सेन्देल नांगौ ओमफ्राय दालाय माथो खालामदों दा दखना दखानावनो दं मालाय सानफ्रोमबो बिक्रि जाथारो दां

दे होमबा जरासेखौनो माबादो ओमफ्राय सेन्देल हा औ